हमरासभकेँ तऽ शुरुएसँ चुनौती करय पड़ल हेँ जखनहि लड़की भेलहुँ तखनहि लोककेँ चुनौती होइत छै लेकिन हमरासभमे ओतेक भेदभाव नहि देखल जाइए जे बेटा बेटी लेकिन बेटाकेँ बेसी प्राथमिकता देल जाइत छै ओकरा लेकिन एहन नहि जे बेटी नहि पढ़ि सकैए नहि किछु कऽ सकैए से नहि छै आओर ओकरा आरामसँ मतलब भेटैत छै पढ़बय के लेकिन ओकरा ई छै जे अहाँ घरेमे रहि कऽ अपन अगल बगलसँ जा कऽ उएह किछु शिक्षा लिअ बाहर नहि निकलू कतहु जाउ नहि सभसँ पैघ तऽ सएह छै ओकरा पूरा पूरी आजादी नहि भेटैत छै सभसँ पैघ चीज सएह छै ओ तकर बाद जेना तेना हम तऽ अपन शिक्षा प्राप्त केलहुँ अपन घरसँ हटि कऽ अथी ग्रेजुएशन केलहुँ ओकर बाद हम विवाह भऽ गेल हम तऽ अपन विवाह दिन फाइनल ईयरके एग्जाम देने छियै ओकर बाद ओनाहिये कऽ कऽ फेर रेगुलरमे पी जी केलहुँ ओकर बाद हमरा बच्चा भऽ गेल तैँ हम आगू नहि पढ़ि सकलहुँ ओकर बाद हम फेर दस सालके बाद एकटा इस्कुलमे अथी केलहुँ प्राइवेटे स्कूल छै गामेमे कनि दूर जा कऽ आओर जखन बच्चो ओहि लायक भऽ गेल पाँच साल छओ सालके भेल हम ओकरा सङ्गे अपन उएह इस्कुलमे लऽ जाए लगलहुँ आ हम दू सालसँ उएहमे छी आओर आगू आब फेर पढ़यके कोशिश कऽ रहल छी जे किछु आगू बढ़ी जे शुरू केलहुँ हेँ तऽ ओकरा किछु लक्ष्य प्राप्त करी सएह अछि आओर कोशिश अछि जे किछु करी से ताहि द्वारे हम अपन सङ्घर्षमे लागल छी लेकिन एतय बहुत कि ई छै जे सभसँ पहिने अहाँ कतहु जाउ नहि अहाँ अपनेसँ नहि करू अहाँ ककरहुपर आश्रित रहू आब तऽ बहुत कछु बदलि गेल हेँ जे जा सकैत छै जे लड़की लेकिन हमरसभके घरसँ ओ चीज एखन तक ओ चीजके आजादी नहि भेटलै हेँ जे अहाँ असगरे निकलि जाउ कतहु अहाँके सङ्गे केयो जायत ओ अहाँकेँ पहुँचायत ओ अहाँकेँ आनत आओर अहाँ ओकरा सभटा न्यूज कहियौ जे अहाँ ककरासँ गप्प केलहुँ की केलहुँ से पढ़ू करू ई नहि छै जे अहाँ वापस आबि जाउ लेकिन अहाँ सभटा चीजके दायरामे रहिके आओर अहाँ अपन बतबैत हुअए अपन परिवार सङ्गे सभटा चीजके अहाँ समझौता करैत हुअए